सुपौल बहुत शान्ति जगह देखार आबै छै शान्ति बहुत छै सुपौल जब ओतऽ जब गेलहुॅं तब देखलहुॅं तऽ बहुत शान्ति छै तऽ ओकरा करलू तऽ कि कहै छियै नाच कूद कयलू नाच कूद बच्चा सभ खेल कूद केलक गेन्द किनलक कोइ फुकना किनलक कोइ कुरकुरिया किनलक तऽ बच्चा सभ कीन लक तकर बाद सुपौल जब घुमै लऽ गेलहुॅं तऽ एगो मार्केट मिलल ओहोमे बहुत बढ़िऑं सभकिछु मिलल ओहोमे बढ़िऑं भेल ओहोमे बच्चा सभ कहलक हे ई लबै हे ओ लबै तऽ ओहो कीनलहुॅं तकर बाद ओ नाच गा बच्चा सभ खेलक कुदल फ फील्ड छै ओहि पर खेललक गेन्द ले कऽ ओहो देखार देलक बढ़िऑं छै बच्चा सभ कहलक जेबै घुमै लऽ ओ मौल तऽ ओहो मौलो घुमि के आयल बच्चा सभ कहलक जेबै घुमै लऽ ओत की कहै छै ओहि वला बजार दोसर सब्जी बजार तऽ ओहोमे सब्जी बजार घुमि फिर कऽ सब्जी कोइ लए लेलक जकरा जे बच्चा के मोन भेल से लए लेलक तकर बाद ओ की कहै छै सुपौल जभ गेल तऽ सुपौलमे बहुत